हाँ भैया हाँ मैं शिवम पुरोहित बोल रहा हूँ मैंने ऑनलाइन माध्यम से एक पैंट ली हुई थी हाँ आप चेक कर पा रहे होंगे हाँ जी हाँ जी हाँ तो इस पैंट में बहुत सारी ख़मियाँ हैं एक तो क्या है मैंने लाल कलर की मंगाई थी परंतु यह पीले कलर की आ गई है हाँ और दूसरी चीज़ ये है कि इसकी बटन भी उतनी सही नहीं है हाँ जी हाँ जी हाँ हाँ मैं एक बात और बताना चाहूँगा कि इसकी जो चेन है वो भी ख़राब है हाँ हाँ हाँ और कपड़े की जो क्षमता है वो उतनी बढ़िया नहीं है जैसी मुझे फ़ोटो में दिखाई गई थी हाँ हाँ हाँ हाँ तो आप इसे या तो हमें नया प्रोडक्ट दे दें या फिर इसके बदले जो मैंने भुगतान किया था वो मुझे वापस कर दें जी जी जी जी जी धन्यवाद धन्यवाद